سہارنپور اور اس کے ارد گرد علاقوں میں روایتی پکوانوں کا تنوع اور ذائقہ بہت خاص ہے یہاں کچھ مشہور روایتی پکوانوں کا ذکر کیا جا رہا ہیں جو اس علاقے میں تیار کیے جاتے ہیں کھچڑی کھچڑی ایک مقبول اور سادہ پکوان ہیں جو دال اور چاولوں کی مکسچر سے تیار ہوتا ہے اسے عموماً مصالحے گھی اور سبزیوں کے ساتھ پکایا جاتا ہے کھچڑی صحت بخش اور ہاضم ہوتی ہیں اور یہ سردیوں میں خاص طور پر پسند کی جاتی ہے بریانی بریانی ایک خوشبودار چاولوں کا پکوان ہے جو گوشت چکن یا سبزیوں کے ساتھ تیار کیا جاتا ہیں اس میں مختلف مصالحے دہی اور ہرا دھنیا شامل کیا جاتا ہے جو اسے لذیذ اور ذائقےدار بناتے ہیں قورمہ قورمہ ایک گوشت یا چکن کا پکوان ہے جو خاص طور پر دہی پیاز اور مصالحے کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے یہ پکوان عموماً روٹی یا نان کے ساتھ شروع کیا جاتا ہیں پلاؤ پلاؤ چاولوں کا ایک اور مقبول پکوان ہے جس میں مختلف سبزیاں گوشت یا چکن شامل کیا جاتا ہے اس میں بھی مصالحے اور گھی کا استعمال ہوتا ہے جو اسے خوشبودار اور لذیذ بناتا ہے چپلی کباب چپلی کباب گوشت کے ایک کباب ہوتے ہیں جو مختلف مصالحے ہرا دھنیا اور پیاز کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں یہ کباب عموماً چٹنی یا دہی کے ساتھ شروع کیے جاتے ہیں سوجی کا حلوہ یہ ایک میٹھا پکوان ہے جو سوجی سے تیار کیا جاتا ہے اس میں گھی چینی خشک میوہ جات شامل کیے جاتے ہیں یہ عموماً خاص مواقع پر تیار کیا جاتا ہے پراٹھا پراٹھا ایک روٹی ہے جسے گھی یا تیل کے ساتھ پکایا جاتا ہے اور مختلف قسم کی بھرپائی آلو گوبھی مچھلی وغیرہ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ پکوان علاقے کی ثقافت اور ذائقے کی عکاسی کرتے ہیں اور مقامی روایات و رسومات کا حِصّہ ہیں